ہمیں سلمان خان شاہ رخ خان ایشوریہ رائے جوہی چاولہ کرینہ کپور ان سب ہیروئن ہم کو بہت پسند ہے ان سب کی فلم ہم کو اچھے لگتے ہیں اجے دیوگن پھول اور کانٹے یہ سب فلم اچھے لگتے ہیں شاہ رخ خان بہت اچھے فلم بناتے ہیں ایشوریہ رائے وہ بھی بہت اچھی کیٹرینہ کیف وہ بھی بہت اچھی فلم بناتی ہے پھلم مووی ہم لوگ کو پسند ہے ہر ہیرو ہیروئن کی مووی ہم لوگ بہت پسند سے دیکھتے ہیں ان کی ایکٹنگ اس کا لیکچر ان کی شوٹنگ بہت اچھی لگتی ہے ان سب کی جوڑی بھی بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھے لگتے ہیں ان لوگ کے فلم شاہ رخ خان کی بھی فلم سکندر ابھی بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں اور بنائیں جس طرح سے بہت پسند آتا ہے کیونکہ ابھی وہ فلم بہت زیادہ چل رہے ہیں ہم لوگ کو بہت پسند ہے یہ فلم شاہ رخ خان سلمان خان ان کی فلم ہم لوگ کو پسند ہے جوہی چاولہ کرینہ کپور ایشوریہ رائے یہ لوگ بھی ہم لوگ کی بہت پسندیدہ ہیروئن ہے میں سب سے زیادہ شاہ رخ خان سلمان خان ان لوگوں کا فلم بہت اچھا رہتا ہے بہت پسند آتا ہے اور ہم لوگ فلم کو پسند کرتے ہیں ہر موبھی دیکھتے ہیں